आं मोनसे दखाननिफ्राय गंसे लेन'भ' लेपट'प लानानै फैदोंमोन बे लेपट'पनि दामा जाहैबाय बाजिरोजा रां लादोंमोन बे लेपट'पखौ बायनायाव दखानदारआ बुंदोंमोन जे जेबो प्रब्लेम गैया बेफोरबायदि लेपट'प दामजोंहाय माने बहुथ मोजां जायो स्ल' जाया बिदिनो गोमोरलाबाया बेटारि सार्ज थायो होननानैहाय बुंदोंमोन दखानदारा खिन्थु आङो बे दखाननिफ्राय बे लेपट'पखौ बिदि होननायलाय आङो लानानै फैदोंमोन न'सिम खिन्थु आङो बाहाय फैनानैहाय नुबायदि मोनसे बे लेपट'पआ लेन'भ' लेपट'पा बेयो बहुद गाज्रि आरोना माने बेटारि सार्जबो थाया आरो हारसिङैनो गोमोरलाबायो आरो हारसिङैनो मोफ्लामला बायनानैहाय मोनसे थुयोब्ला मोनसे मोनसे बिदि जालांलाबायो आरोना हारसिं हें जाला बायो बेनिखायनो बे लेन'भ' लेपट'पखौहाय नोंथांमोना बायनो नाङा माने बहुथ गाज्रि आरोना माने आङो एफ्फा गोबां दामि बायनानैहाय आं बे बहुद माने फस्थायदों बेफोरबायदि दामजों लेपट'पजों लानो समाया बेनिखायनो नोंथांमोनाबो बे लेपट'पखौ बायनो नाङा उनाव फस्थायगोन बे लेन'भ' लेपट'पआ बिराद गाज्रि आरोना बेनिखायनो आङो बुंदों नोंथांमोना बे लेपट'पखौ बायनो नाङा जेरै दखानदारफोरा थगायखायो मानो होनना बुंबा बिसोरो गावसोरनि माबा फाननो हानाय बेफोरखौ नायो आरोना बेनिखायनो बिसोरनि खोथाखौ लानो नाङा माने दामजों लेपट'पजों मिलायखाया आरोना बेनिखायनो नोथांमोना बे लेन'भ' लेपट'पखौ बायनो नाङा